हा असांजे अजमेर शहर में सरकारि असांजे वॾनि लाइ पेंशन जारी कई आहे हिन में हुननि खे ॾाढी मदद मिली आहे जंहिं मां उहे वॾा पंहिंजी दवाउनि जो ख़र्चु करे था सघनि कंहिं कंहिंजे अधीन न आहे राजस्थान में शिवशक्ति योजिना में सरकारि मज़ूर जी नियाणियुनि लाइ माइनि लाइ कुवांरियुनि छोकिरियुनि लाइ पंजवंजाह हज़ार जी वित्तीअ सहायता कंदा आहिनि मुख्यमंत्री किसान मित्र योजिना में शुरू करण जे लाइ राजस्थान सरकारि जा ग़रीबु किसाननि लाइ घटि लाॻति में खेती करण में सक्षम ठाईंदा आहिनि मुख्यमंत्री युवा बंसल योजिना में माध्यम मध्यम सां राज्य जा बेरोज़गारी छोकिरा ऐं छोकिरियुनि खे हर महीने चारि हज़ार खां साढे चारि हज़ार ताईं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई वेंदी आहे मोक्ष कलश योजिना में राजस्थान सरकारि में मृत व्यक्ती जी अस्थियुनि लाइ यथा समय विसर्जन कंदा आहिनि हिन में घटि में घटि ॿिनि माण्हुनि जे लाइ हरिद्वार अस्थी सां गॾु हरिद्वार वञण जो अचणु वञण जो किरायो सरकारि रोड बस द्वारा ॾींदी आहे ऐं उन्हनि खे अस्थी विसर्जन करण लाइ ॾींदी आहे